हय आमच्या हांगासर खूब सारे कलाकार आसात जे दुसऱ्या दुसरी कला आपल्या आंगान घेवन आसात स्पॅशल सॅशन्स तरी न्हय पण थोडी लोकां देवळान किंवा अशें मांगर जे आसता तेतूनसून आपली कला दुसऱ्यांक शिकोवपा खातीर प्रतिसाद करतात आनी खुबश्या अश्यो सॅशन्स आमच्या गांवान घडलेले आसा सपोज म्हाका शिकपाक जाय ह्यो गजाली आतां आमच्या गांवांत खुबशे लोक गणपती तयार करतात आनी समज म्हाका तें शिकपाक जाय जाल्या हांव तेंचे कडेन वोचोन ती गणपती करपाची जी कला आसा ती आंगान घेवपाक जाय आनी त्या गोश्टीक हांवें विश्वास दवरून ती प्रयत्न करपाक जाय करपाक आनी हें करपा खातीर आमचे हांगासले जे लोक जे गणपती करतात तेंच्या हातीन तेंचेत हांव जे मदत घेवन हें शिकतलें कारण तें खूब वर्सां जाली हें करून येयल्या